औ आब' आंनो गाइखेर नांगौहाय पास लिटारसो औ मोनसे प्रग्राम दङ आंनिया बुरजा नांथारगौ औ सानथाम सानब्रैसोनि उनाव हा हाब के जिआव एक्स' ओइ एक्स'जों जानाय नङा एसे खमायदो खमायनानै हर ओमफ्राय गाइखेरा मोजां जानांगोन इसेल' दे गाइखेरा मोजां हरब्लानो जाबाय गाइखेरफ्रा

औ आंनोलाय नांखागौना बायस'नायसो न'नि नङा गाइखेरा न'नि नङा न'निखौनो हर खमायबावलासो दामखौबो दे खमायाब्लालाय खमायासै लानांगोन आंना उफाय गैया नांगौ नालाय

दे लायो जाबाय दे औ